हाँ मुझे घूमने फिरने में अच्छा लगता है क्योंकि घूमने फिरने से आदमी का दिमाग का विकास होता है जहाँ घूमेगा वहाँ के बारे में कुछ न कुछ तो सीख के आएगा इसलिए मुझे जैसे लेह लद्दाख है और तिरुपति बालाजी है केदारनाथ है हरिद्वार है गंगा जी है अमृतसर है पुष्कर है गोवर्धन कैला देवी ऐसी जगहों पर जाने का मन करता है क्योंकि अकसर मैं यात्रा करता रहता हूँ फिर भी मुझे इन पर जान बार बार जाने का मन करता है क्योंकि ये देखने लायक चीज हैं जो भगवान के बारे में देखने लायक चीज हैं पौराणिक इतिहास भी हमें पता चलता है जहाँ जाते हैं हम चाँद बावड़ी में जाएँगे तो पौराणिक इतिहास हमे पता चलेगा कुरुक्षेत्र जाएँगे जहाँ भी जाएँगे हमें पौराणिक इतिहासों के बारे में कुछ न कुछ पता चलता है इसलिए मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है